नमस्कार सर आप नीलकंठ ट्रेवल्स से बोल रहे हैं जी सर हमने सुबह ही एक गाड़ी बुक की थी एक कार बुक की थी हमें छः कार बुक की थी चार पाँच लोग थे दो बच्चे थे और दो बड़े थे तो हमें यही जैसलमेर तक जाना था रामदेवरा तो हमने वो बुक की थी सर उसकी सर कंडिशन बहुत ही खराब थी हमें तो ठीक है सुबह जल्दी थी तो हम ने देखा नहीं उसका हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा है सब मतलब कितने ही टाइम से आप कार को यूज ले रहे हो आप ने कार को धोया तक नहीं है कार की सीटें बहुत बेकार थी मुझे थोड़ा मतलब सर अच्छा नहीं लगा मतलब जैसा चाहा था वैसा आपका नहीं रहा एक्सपीरियंस हाँ सर पैसे भी आप ने बहुत ले लिए तो अब क्या बताएं थोड़ा पैसों का कम करना सर और मैं कहूँगी की आप थोड़ा कार को टाइम पर वॉश करवाएँ सर्विस करवाएँ और सीटों विटों का भी ध्यान रखें सर यह तो आप के रात दिन का काम है तो आप के लिए ही ठीक है सर बहुत हमारा दिमाग ख़राब हुआ सर कार की ऐसी कंडिशन रास्ते में पता चला अब हम करें भी तो क्या हाँ सर ठीक है सर फिर देखते हैं